नमस्ते नमस्ते जी जी डायमन्ड रिंग सर अट्ठारह कैरेट बीस कैरेट जैसा आप बनवाए सिंगल नग लेंगे तो उसका कीमत अधिक अधिक रहता है और अगर उसमें पाँच छः ठो नग लगा रहता है तो उसका कीमत सस्ता रहता है तो और कुछ और कुछ गोल्ड ओल्ड भी लेना है सोना का और एक सोने का रेट वही साठ हज़ार चल रहा है दस ग्राम जी

अच्छा अच्छा तो चैन वैन भी है ऊ जैसा कहेंगे चैन अट्ठारह कैरेट में जो बनता है बीस कैरेट में भी बाईस कैरेट में जितना कैरेट में आप बनवाना चाहे और जी और क्या चाहिए आपको जो भी चाहिए सर मिल जाएगा आपको और सिर्फ़ रे आपको रेट जो है वह उचित लगाया जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको

दुकान वही सुबह साढ़े नौ बजे से शाम को आठ नौ बजे तक खुलती है नौ बजे तक पैसा ऑनलाइन में लेते हैं कैश भी लेते हैं दोनों सुविधाएँ हैं आपको जैसा आपको उचित लगेगा वह आप उस माध्यम से पैसा दे सकते हैं चेक भी हम ले लेते हैं चेक अगर तुरंत कैश होता है तो हमारा आदमी जाता है बंदा चेक भी बनाकर ले लेता है कोई दिक्कत नहीं होता है और हमारा क्या है यह भी सुविधा है कि आप पैसा जमा कर दिए जैसे की शादी आप सुन लीजिए हमारी बात शादी अगर हम आपके यहाँ एक साल बाद पड़ी हुई है या छः सात आठ महीने बाद है आप छः महीने तक अगर मंथली पैसा जमा करते हैं उसके बाद हम आपको एक ऐसा ऑफर देते हैं जो कि बीस पच्चीस हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा गहना मतलब जैसे कि एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें जैसे कि एक लाख जमा किए तो आप एक लाख बीस हज़ार की शॉपिंग कर सकते हैं हमारे यहाँ से हमारे वर्कर भी दिखाएँगे हम भी रहेंगे वहाँ पर दोनों लोगों से मुलाकात होगी आपकी आप कब आएँगे सर शुद्धता की सौ परसेंट गारंटी रहेगी शुद्ध शुद्धता के लिए ही हम लोग अपने रेट में स बहुत समझौता नहीं करते हैं लेकिन ग्राहकों को सुविधा अधिक दे ठीक है आइए आइए मोस्ट वेलकम